भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ठीक छै ओहिमे डाक्टरसब बढ़िऑं बढ़िऑं रहै छै सुइया टाइम पर दै छै टीकासब लगबै छै गाममे घुमि घुमिकऽ आरो एहिसॅं मरीज सबके कोनो बेमारी फैलयसॅं बचि जाइ छै बढ़िऑं बढ़िऑं इलाज भऽ जाइ छै छोट गाँवमे लेकिन इलाज बढ़िऑं बढ़िऑं भए जाइ छै एहि दुआरे ई प्रणाली ठीक छै लेकिन एहिमे एम्बुलेन्सोके सेवा छै चौबीसो घन्टा रहै छै पूरा चौबीस घन्टा सेवा उपलब्ध रहै छै बेड सबके पूरा व्यवस्था रहै छै साफ सुथरा पूरा समय समयपर पोछा लागैत रहै छै आरो एहिमे कर्मचारी सब रहै छै लेकिन पूरा ध्यान राखै छै मरीजके कखन ओकरा की चाही सबके व्यवस्था सबटा ठीक छै पूरा गाँवमे छै लेकिन ठीक छै ई प्रणाली नीक छै एहि सब आदमी बेसी ओकरा सामने मुख चुनौती की अछि